यहाँ पर कुछ स्थानीय कला रूप या फिर शिल्प नहीं हैं यहाँ पर सिर्फ़ सिंगरौली का सबसे बड़ा खाद उद्यान कोयले का है यह कोयला भारत के कोने कोने में बिजली पहुँचाता है और यह स्थान बहुत ही अच्छा है और यहाँ का यह स्थान जो है वह सिर्फ़ काम काम के लिए ही वह है विकसित है बाकि यह स्थान किसी भी मामले में विकसित नहीं है यहाँ पर कोयले का उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं जो कि जिन्हे रोज़गार मिलता है और वह वह काफ़ी अच्छे ढंग से काम करते हैं और उन्हें काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होती